ماہی گیری جو کہ سمندر میں اور بڑی ندیوں میں کی جاتی ہے اِس کے بہت سارے مسائل نکل کر آ رہے ہیں کیوں کہ جو سمندری ڈاکو ہوتے ہیں اُن لوگوں نے سمندر کی جو کافی قیمتی مچھلیاں ہوتی ہیں اُس کو غیر قانونی طریقے سے شکار کرنا شروع کردیا ہے اور سمندر میں جو دی دیگر قیمتی جواہرات ہوتے ہیں اُن سب چیزوں کو بھی اِن لوگوں نے کافی چیزوں سے اُس کا اُس کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے ماحولیات کو اور سمندری مچھلی جو ہوتی ہے اُن کو سمندری ڈاکوؤں نے کافی کاروبار کیا ہے اُس کا جس کی وجہ سے بہت ماحولیات میں نقصان پہنچا ہے تو اِس کے لیے جس سے پانی کی آلودگی جس سے پانی میں آلودگی بھی کافی ہو گئی ہے سمندری جہاز بڑے بڑے چلنے کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کافی آلودگی بھی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پانی کافی آلودہ نظر آتا ہے آج کل سمندروں کا بھی کافی کالا ایسا پہلے کبھی نہیں نظر آتا تھا اور بھی دیگر ماحولیاتی چینجنگ آئی ہے زمین کے اندر بھی اِس کی وجہ سے جو دیکھنے کو نظر ملتی ہیں اور نظر آتی ہیں تو بہت ساری تبدیلیاں نظر آتی ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھی ہیں جس کو ہم لوگوں نے جو ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں یہ سب چیزیں ہیں